हमरा जीवनमे अगर नृत्यके बात करल जाय तऽ बहुत बड़ा प्रभाव पड़लै जइसे कि हमे वइसे नाटक जब हम करय लए जाइ रहियै तऽ नाटकमे एगो ना सरजी रहथिन सरजी नृत्यके बड़ा अच्छा जानकार रहथिन जब भी जा जाइ रहियै तऽ पहिले सभसँ पहिले मूवमेंटे करवाबैत रहथिन नाटक करबासँ करवाबयसँ पहिले अ अभ्यास जे कहल जाइ छै ओ अभ्यास करवाबैत रहथिन जाहिमे नृत्यके स्टेप दै सिखबैत रहथिन तऽ हमरा ओखनि बड़ा गुस्सा उठैत रहय अगर बात करी नृत्यके तऽ ई की नृत्य करल जाय लेकिन जब करय लगलियै शरीरमे एक अलग ऊर्जा मिलय लगलै शरीर स्वस्थ रहय लगलै शरीरमे विकासके करल जाय तऽ मन सन्तुष्ट होय जाइत रहय भोरे भोर ओहिमे नृत्य करय बड़ा अच्छा लगैत रहय नृत्यके तऽ हमरा आदत लागि गेलै कहलियै नहि आब हम जयबै सभसँ पहिले नृत्य करय लिए नृत्य बड़ा ओहियासँ हमरा मनमे इच्छा भी जागि गेलै कि हम हमरा नृत्य सिखयके छिकै तऽ हम उएह दिन दू तीन दिन बाद हम चलि गेलियै एगो नृत्य जे सरजी सिखबै रहथिन उहाँपर चलि गेलियै हम सरजीसँ बोललियै कि सरजी हमरा ने नृत्य सिखयके छै तऽ नृत्य कहलखिन कि कोइ बात नहि ठीक है सीख लो तऽ हम गेलियै हम रजिस्ट्रेशन करबेलियै नृत्य सि ओहियासँ हम करय लगलियै नृत्यके ओहियासँ हमर जीवनमे बड़ा अच्छा प्रभाव देलकै नृत्यसँ की होइ छै कि शरीरके जे फिटनेस रहै छै सरजी ओ फिटनेस बनल रहै छिकै कोइ भी रोग नहि होइ छिकै ओ जे रोग होयबो करै छै तऽ ओ धीरे धीरे नृत्यसँ ओ आइ जाइ छिकै जगहपर रोग मुक्त होइ जाइ छै शरीर एगो सन्तुष्ट होइ जाइ छै जीवनमे ई ई रोग होइ जाइ छै ओ रोग होइ जाइ छिकै तऽ एक तरहसँ अगर नृत्य करयके कहल जाय तऽ अभ्यास भेलै अभ्यास की भेल तऽ शरीर नृत्य जब करल जाइ छै तऽ शरीरके जे अथि रहै छै अङ्ग रहै छै ओ घूमैत छै फिरैत छै शरीरके ब्लड चलैत चलैत रहै छिकै ओहिसँ शरीरके जतेक भी रोग रहै छै ने रोग मुक्त होइ जाइ छिकै इएह खातिर नृत्य बहुत जरूरी छै करनाइ आ हमरा जीवनमे खास करि कऽ बड़ा प्रभाव देलकै कि हमरा जइसे कि गठिया पैरमे दर्द करैत रहय पैरमे दर्द करैत रहय तऽ अगर हम नृत्य करय लगलियै डेली नृत्य करय लगलियै की भेलै पैरके जे दर्द रहय ने ओ धीरे धीरे खतम होइ गेलै इसभ नृत्यके ही प्रभाव छै अगर हम नहि नृत्य करतियै नृत्यसँ पहिले हमरा पैरमे ने बड़ा दर्द करैत रहय लेकिन जबसँ हम नृत्य यहाँ सरजी यहाँ गेलियै सिखय लए नृत्य आ नृत्य करय लगलियै पैरके जे दर्द रहै ने ओ धीरे धीरे खतम होय गेलै ईसँ हमरा जीवनमे खास करि कऽ नृत्यके बड़ा प्रभाव पड़लै हन आ हम ओहि दिनसँ अगर कोइ भी मिलै छै तऽ हम सलाह कहै छियै कि नहि तोँय अभ्यास तऽ करबे करहो लेकिन कोइ भी नृत्य करहो चाहे ओ भरतनाट्यम होय चाहे खा कत्थक होय चाहे ओ झारखंडके ओ बहुत चर्चित छिकै छऊ डान्स जकरा नृत्य कहल जाइ छै ओ छऊ नृत्य जे भी करै छै ओकरा शरीरके पूरा फिटनेस बनल रहै छै कोइ भी रोग बेमारी ओकरा नहि लऽ होइ छै तऽ इएह खातिर लेल हमरा नहि हम हमरा ख्यालसँ सभ आदमीकेँ जितना भी रहै छथि सभ आदमीकेँ नृत्य करयके चाही सिखयके चाही ओ भले कहीँ कार्यक्रममे नहि क करय नृत्य लेकिन अपना दैनिक जीवनमे नृत्य करयके चाही ओकरासँ शरीरमे कोइ भी रोग रहै छै तऽ ओ खतम होइ जाइ छै शरीर पूरा सन्तुष्ट रहै छै फिट रहै छै